اردو زبان میں کئی عام جملے اور محاورے ہیں جو روزمرہ کی گفتگو میں استعمال ہوتے ہیں یہاں چند مثالیں دی جا رہی ہیں عام جملے السلام علیکم سلام کرنے کا طریقہ آپ کیسے ہیں خیریت معلوم کرنے کے لیے مجھے معاف کریں معذرت کرنے کے لیے مجھے سمجھ نہیں آیا جب کچھ سمجھ نہ آئے برائے مہربانی ادب سے درخواست کرنے کے لیے عام محاورے آنکھ کا تارا بہت عزیز ہونا ہاتھوں کے طوطے اڑ جانا خوف زدہ ہونا کھودا پہاڑ نکلا چوہا بہت کوشش کے بعد معمولی نتیجہ نکلا بات کا بتنگڑ بنانا معلوم معمولی بات کو بڑا مسئلہ بنا دینا آسمان سے باتیں کرنا بہت بلند ہونا یا ترقی کرنا یہ جملے اور محاورے آپ کو روز مرہ کی گفتگو کو مزید دلچسپ اور مؤثر بنا سکتے ہیں